ریس یا تیراکی کے مقابلے سے پہلے اکثر اعصاب میں تناؤ یا اضطراب محسوس ہوتا ہے لیکن میں اس کو سنبھالنے کے لیے کچھ خاص طریقے اختیار کرتا ہوں مثلاً میں گہری سانسیں لیتا ہوں اپنے ذہن کو مثبت خیالات سے بھرتا ہوں اور خود کو یاد دلاتا ہوں کہ میں نے اس کے لیے کتنی محنت کی میں اپنی توانائی کو خوف میں ضائع کرنے کے بجائے اعتماد میں تبدیل کرتا ہوں اگر میں نے پہلے کسی تیراکی یا ورزش ورزشی مقابلے میں حصہ نہیں لیا تو میں نے ضرور آئندہ لینا چاہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے مقابلے نہ صرف انسان کو جسمانی طور پر مضبوط بناتے ہیں بلکہ ذہنی پختگی خود اعتمادی اور نظم و ضبط میں بھی سکھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر محنت لگن حوصلہ اور ٹیم ورک جیسی خوبیاں موجود ہیں جو مجھے ایک اچھا تیراک اور کھلاڑی بنا سکتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز کا سامنا کرنا انسان کو بہتر بناتا ہے اور یہی خوبیاں مجھے ان مقابلوں کے لیے تیار کرتی ہیں